हेल' औ सुदेमा ने अ' दामाइनि खबर सबर साख्रिफोरनि खौरांफ्रा बोरै औ अ' बे उम आसामनि दा ओ थार्ड ग्रेड फर ग्रेड नि ओंखारबावगोन होननाया बोरै जाखोथाय खौरांफोर मोनदों नामा नों

आरो माबायावबो दंबावोमोन ओ बिटिआरनि माबा होदोंमोन ना दाख्लैयो थार्ड ग्रेड आरो फर ग्रेड नि बिनि ओ इन्टारभिउ इन्टारभिउनि खौरांफ्रा बोरैथाय नों न'थिफिखेसनफोर मोनदों नामा औ औ एफ्लाइ खालामदोंमोन आं दाबो खौरां गैया माथो खौरां मोननायबा मोजां जागौमोन गोबावआनो जाबाय नै दाबो खौरां गैया उम हा दायो आं ओरैनो ओरैनो दा दिल्ली पुलिसआवसो एप्लाइ खालामनानै दंथ'यो दिल्ली पुलिस आरो नोंनालाय उम दायो आरो माबा मा होनो मोनलाय माबानि ओंखारनानै दङ ओ अ एन जि सि आव जुनियर एसिसटेन्ट माबा माबिनि ओंखारनानै दङ बेयावबो एफ्लाइ खालामनो हागोन बेयावबो खालामनानै दोनदों आं

दे होमबा दोनथ'लायसै नामा औ ओ ओ